जियां मैं इक रेंटल कैब जेह्ड़ी ऐ ओह् बुक कीती दी ऐ ते मैं होर मेरी फैमली जेह्ड़ी रोड ट्रिप उप्पर जाना अस पत्नीटाप ते मैं ओह्दे बिच्च इनक्वायर करगी जेह्ड़ा जेह्ड़ा प्राइज ओह् इक किलोमीटर किन्ना ऐ ते मैं उत्थै जाना चांह्दी आं पंदरां दिन आस्तै ते ओह् जगह जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ पत्नीटाप ते हून मैं उत्थै जाने दे आस्तै प्लैनिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् करै'नी आं